जी बहेन जी नमस्कार ये कब से आपकी समस्या कब से हो रही है इसमें

अच्छा अच्छा छा कब वो बंद हुई है कुछ आवाज़ आई थी क्या इसमें या फिर ऐसा धुआँ वगैरह अच्छा

इसको तो मैम जी हाँ मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा इसको है न एक बार निकाल कर फिर देखना पड़ेगा पूर्ण रूप में जो पूरा ये कितने फ़ीट गहरी गई है मोटर इसमें अच्छा दस फ़ीट पर पानी होगा मैम यह लगभग डेढ़ सौ दो सौ फ़ीट तो नीचे होगी लगभग मोटर जी जी तो इसको एक बार निकलवाना पड़ेगा और निकाल कर फिर देखना पड़ेगा इसका पम्प भी खराब हो सकता है और कुछ वाइरिंग वगैरह में भी दिक्कत हो सकती हैं तो इसको एक बार निकाल कर ही चेक करना पड़ेगा नहीं नहीं इसको अभी देखते हैं जी हाँ जी हाँ नहीं नहीं अभी आपको पूरा देखते हैं और इनको अच्छे से उसका वो जो पम्प वगैरह होता है या उनकी बाइन्डिंग होती है वो कुछ होगा तो उसमें अभी कितना अच्छा हो सकता है उसको देखेंगे पहले तो यह देखना पड़ेगा निकाल कर कि समस्या क्या है

जी जी ठीक ठीक है जी जी हाँ मैम